नमस्ते

हमारी दुकान मेरी दुकान का नाम है माँ अंबे कम्निकेशन कटरा बाज़ार भदोही से हैं

बीस हज़ार के अंदर सर आपको मिल जाएगा वीवो का अच्छा फ़ोन है विवो है और रेडमी है रेडमी ट्वेल्व है फ़ाइव जी है या फिर रियलमी नार्ज़ो फ़िफ़्टी आई ले लीजिए दस हज़ार का है वह या फिर जैसे है रेडमी नाइन पावर सैमसंग ए फ़िफ़्टी टू अच्छे फ़ोन का रेट हम बता रहे हैं जो बीस हज़ार से अंदर हैं इस्टोरेज जैसे आपको क्या चाहिए चार चौंसठ तीन बत्तीस या दो सोलह हाँ छः दस तो हाँ वह भी आता है वह भी आपको कौनसा लेना है आठ एक सौ आठ एक सौ अट्ठाईस भी आता है हाँ आठ दो सौ छप्पन एक सौ अट्ठाईस चार एक सौ अट्ठाईस चार चौंसठ तीन चौंसठ सब आते हैं आपको कौनसा फ़ोन हाँ हाँ छः छः एक सौ अट्ठाईस में आप ले लीजिए भैया रियलमी नार्ज़ो फ़िफ़्टी आई फ़ाइव जी और यह करें स्नैपड्रैगन चाहिए आपको प्रोसेसर में या आक्टा कोर कौन सा प्रोसेसर प्रोसेसर तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्नैपड्रैगन छः सौ अस्सी छः सौ नब्बे यह ही सब जगह या मीडियाटेक आठ सौ यह ही ज़्यादा चलता है कौन रियलमी रेडमी रियलमि छः सौ अट्ठाईस रियलमी में आ जाएगा आपको रियलमी टेन प्रो फ़ाइव जी छः सौ अट्ठाईस मीडियाटेक नाइन हंड्रेड स्नैपड्रेगन और पाँच हज़ार एम एच बैट्री बैकअप कैमरा क्वालिटी एक सौ आठ मेगापिक्सेल फ़्रट बत्तीस मेगापिक्सल बत्तीस बत्तीस मिल जाएगा अड़तालीस मिल जाएगा दो कैमरा है एक पच्चीस है एक अड़तालीस बैटरी बैकअप पाँच हज़ार एम एच बैटरी बैकअप और इसके नहीं नहीं रियलमी का फ़ोन हैंग नहीं करता ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते शुक्रिया